میرا سب سے پسندیدہ نعت میرا میرا سب سینگس گانے والی چیزوں میں میرا سب سے پسندیدہ چیز نعت ہے جو میں ہمیشہ گنگناتی رہتی ہوں کیوں کہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے نعت ایک ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور نعت میرے نبی کریم صلی اللہ آلہِ وسلم کی تعریف ان کی حالتِ زندگی بیان کی جاتی ہے جیسے نعت میں سب سے زیادہ نعت یہ والی پسند ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیراللہ نورِ محمد صلی اللہ یا اللہ یا اللہ یہ والی نعت جو ہے ہمیں بہت زیادہ پسند ہے کیوں کہ یہ نعت میں نبی کریم صلی اللہ آلہِ وسلم کی حمد ثنا اور ان کی تعریف تعریف و توصیف سب بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ آلہِ وسلم کے اوپر لکھی ہوئی جتنی بھی نعتیں ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ان نعتوں کو پڑھوں بھی مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے اور اس کا طرز بھی مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے